اتر پردیش کی تاریخ میں سب سے اہم تقریبوں میں سے ایک تقریب دیوا میلہ ہے جو کہ اتر پردیش کے ضلع بارہ بنکی میں ہر سال منعقد ہوتا ہے یہ تقریب تقریباً دس سے بارہ دن کا ہوتا ہے جس میں بہت سارے لوگ آتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں اور یہ تقریب بہت خصوصیت کے ساتھ منائی جاتی ہے اور بھی دیگر تقریبیں ہیں جیسے کہ فیض آباد میں ہسٹوریکل ہے اٹالہ مسجد میں جسے سلطان ابراہیم نے بنایا تھا اور آگرہ میں بھی تقریبیں ہوتی رہتی ہیں جیسے کہ آگرہ کے تاج محل وغیرہ میں تقریبیں ہوتی رہتی ہیں ہندوستان اتر پردیش میں تو بہت سی تقریبیں ہوتی رہتی ہیں تمام کا ذکر کرنا تو یہاں پر ہو ہی نہیں پائے گی وقت کی کمی کی وجہ سے لیکن ہیں بہت ساری جگہیں جہاں پر تقریبیں مسلسل ہوتی رہتی ہیں